हाँ जी जी नमस्कार सर मछली मार्केट से बात कर रहें हैं सर बोलें हाँ जी मिल जाएगी हाँ दोनों ही हैं हमारे पास अभी हाँ अभी हैं दोनों ये साढ़े चार सौ रुपये पर के जी के हिसाब से हैं ना ये साढ़े चार सौ है और वाली पाँच सौ रूपये पर के जी है हाँ जी अरे अब आप आधा किलो तो ख़रीद रहे हो इसमें भी बोल रहे हो कि कम करना है कुछ ज़्यादा ख़रीदते तो तो सोचते थोड़ा सा इसमें और कम कैसे कितना करेंगे बहुत कम बताया हैं हम ने पहले ही अब आप एक किलो तो पूरा मछली ख़रीदोगे आधा आधा किलो और इसमें भी बोल रहे हो कि कम कर लो ऐसे थोड़ी है हाँ साहब बिल्कुल शाम को ही माल आया है आज शाम को ही तभी तो हम नहीं कर पा रहे हैं यदि ज़्यादा पुराना होता तो हम ख़ुद ही कर लेते बिल्कुल फ्रेश माल है ये तो अभी ख़राब होने में भी उसको पंद्रह बीस दिन लगते हैं पंद्रह बीस दिन तक कुछ बिगड़ता नहीं बिल्कुल फ्रेश रहती है ये तो जी ताज़ा ही मिलेगी हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसका मतलब ही नहीं है बेकार मिल जाए यहाँ से हम को तो भाई अपना सेल करना है ना इस वजह से नहीं अब हमारी दुकान शाम को तीन बजे से और सात बजे तक खुलती हैं चार घंटे खुलती हैं बस दिन में बंद रहती है शाम को वो तीन से सात बजे तक खुलेगी पाँच से छ बजे के आस पास आ जाओ तुम तब खुलेगी मिलेगी दुकान हाँ ठीक है तुम पाँच से छ बजे के बीच में आ जाना कोई दिक्कत नही हैं हमें हाँ वो तो हम फ्रिज में रखा हुआ है हमारा काट के बिलकुल फ्रेस साफ़ कर के देते हैं हम हाँ और आप आ जाओ हाँ आप आ जाओ यहाँ पे शाम को तीन बजे के बाद में कभी भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है सात बजे से पहले हाँ ठीक है आ जाओ थैंक यू